ہمارے بہار میں جیسے پورنیما کا میلہ لگتا ہے سب آتے ہیں لوگ سب باہر باہر سے دیکھنے کے لیے کسی پورنیما کا کسی پورنیما میلہ لگتا ہے چھٹ کا میلہ لگتا ہے کا ہم اور سب دیکھتے ہیں اچھا لگتا ہے اور جتنے بھی ہیں سب جیسے شہر میں کنچی کا پٹنہ میں چیا کھانا دیکھنے کے لیے جاتے ہیں وہاں ایک بہن بھی رہتی ہے کنچی کا ہے وہاں بھی ہم لوگ رک کر کے دیکھتے ہیں گھومتے ہیں ہر جگہ جاتے ہیں گھومتے پھرتے ہیں جتنے بھی ہیں سب رشتے دار لوگ وہاں ٹھہر کر کے پٹنہ میں جیسے گول گھر بھی ہے وہاں ہر چیز کا ووستھا ہے پھلواری شریف ہے وہاں